जोंहा न'खराव आइ आफा आरो आब' बिनानाव मोनहा आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ गोथाव मोनो होन्नानै संनो थिनो सङो आरो आंबो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो जोबोत मोजां मोनो बेनिखायनो गोथाव गोथावबो सङो नालाय बेनिखायनो आइ आफा आब' आगै मोनहा संनो थिनो आरो आङो अनला दाव अमा बेदर अनला बेफोरखौ गोथाव गोथाव सङो नालाय आइ आफा मोनहा गोथाव मोनो संनानै संनानै होनो थिनो बेनिखायनो आंबो संनानै होयो आइ आफा मोनहा गोथाव मोनो जानो थाखाय आरो आलासिफोर फैबाबो संनानै होयो आङो बिसोरबो जेबो बुङा आंनि संनायखौ गोथाव जादों होन्नानै बुङो बेनि थाखायनो आङो संनानै जाहोयो आलासिफोर फैबाबो फाजाफोर ओंख्रि जहल बिदिनो दालि जहल अनला दाव मैथा ना बेफोर गोथाव गोथाव सङो आरो जा ओंख्रि सङो बेखौ आंनो संजोबो न'आवबो आइ आफा मोना गोथाव मोनो होनो आरो बेनिखायनो सङो संनो थिनो आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव मोजां मोनो बेनि थाखायनो आइ आफा मोनहाबो गोथाव सङो हिसाबै संनो थिनो आंखौहाय न'खराव संनो थिनो